हिकु मां चादर वरिती पंज सौ में पर ॿ टे महीना पहिरा थियो उओ चादर वती हुई विछाइण में बि ॾाढी सुठी हुई कलर बि ॾाढो सुठो हुयो सुठे में सुठी निकिती आहे ॿ टे महीना मां पहिरियों ई वरिती हुई भले पुरानी थी आहे पर चिम्के थी चादर सुठे में सुठी निकिती आहे ॿ टे महीननि जी पहिरियों जी वठियलु आहे ऐं पताइण में बि ॾाढी सुठी लॻे पई विछाइण में कलर बि सुठो ई आहे भले पुराणी थी आहे ॾिसण में अहिड़ी नई थी अचे चादर वरिती पंज सौ जी हुई पर ॿ टे महिना मूंखे थी विया हुआ हुन मूंखे चादर खे वठण में पर सुठे में सुठी निकिती आहे चादर भले पुराणी आहे पर सुठी अञा ताईं कपिड़ो वपड़ो सुठो निकितो आहे अञा ताईं हले थी पई उहा ई चादर